मैं पसंदीदा फूल के तौर पर गेंदे का पौधा उगाना चाहता हूँ क्योंकि यह खुशबू में बहुत ही अच्छा होता है और यह मधुमक्खियों को भी अपनी तरफ़ आकर्षित करता है जिससे हमारा वायुमंडल बैलेंस रहता है